ہاں کیا میری بات لیجنڈ اسکول کے پرنسپل صاحبہ سے ہو رہی ہے جی میں محمد راشد ملک ہوں اور وہاں میں نے اپنے بچے کا اڈمیشن کیا ہوا ہے تو ہمیں اب ایک ہفتے کے لئے سونمرگ جانا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے چھٹی ملے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کون سا کون سے پروسیجر کی ضرورت ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے

میں کہہ رہا ہوں نہیں

نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم پھر آپ کے مطابق ہی اپنا پلان جو ہے وہ بنائیں گے آپ بس یہ کہیے کہ کس ہفتے میں کم کام ہوگا تاکہ ہم اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کا جو ہے اکیڈمکس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو جائے

اچھا تو مجھے کہیئے کہ میں جب آپ کے اسکول آؤں تو مجھے کوئی ڈاکیومنٹ ساتھ لانا ہے یا کچھ اپلیکیشن وغیرہ دینی ہوگی اس بارے میں اوکے اوکے شکریہ میں آپ کی بات کو سمجھ گیا آپ کے تعاون کے لیے شکریہ